जोंनि बर' रावा जाबाय जोंनि बर' हारिनि बिमानि राव बे बर' रावजोंनो जोंनि हारिया गोबां फरायसा गोजौयाव फरायलांबाय दा फरायसा गथ'फ्रा बिथांमोनहा बिमानि रावजोंनो फरायनानै गोबां फि एइस डि फास जाबाय सोरबा आइ फि एस जाबाय सोरबा आइ एस बो जाबाय आरो गोबां इनजिनियार डक्टरबो फरायबाय मानो होनबा जोंनि आसाम हादरावबो भारत हादरावबो जोंनि बर'नि रावा हारि हिसाबै सिख्रिथि मोनबाय दा बोनि थाखायनो आं जोंनि बर' बिमानि रावखौ आङो साबायखर बावयो आरोबाव उननि जोलैफ्रा जाहाथे मोजाङै फरायलांनानै जौसिननिफ्राय जौसिन दावखोलांनो हायो आं बेनि थाखायनो गोबां बर' गथ'फोरखौबो आं खावलायो जाहाथे फरायनाय समाव मोजाङै गोसो होनानै फरायो जाहाथे जोंनि बि टि सि आवबो जोंनि बर' हारिया गोजौ गिदिर फरायनानै जाहाथे आइ एस अफिसार ए पि एस अफिसार ए सि एस अफिसार जानो हायो डाक्टर इन्जिनियार जानो हायो आं बेनि थाखायनो गोबां फरायसा गथ'फोरखौ खावलायो बा न'खरनि फिसौ फिसाफोरखौबो आं खावलायो दा बिमानि रावजोंनो जोंनि फ्राय आसामाव गोसारबाय रंजानाय मोसोनाय खेला दुला गासियावबो जोङो बर' फिसाफ्रा जाहाथे गावनि रावजोंनो फरायनानै हारिमु बादायलायनो हालाङो दा बेनि थाखायनो आङो गोबां गथ'फोरखौ थुलुंगा होनानै बिमानि रावजोंनो सोलोंनांगौ होननानै आं खावलायो मानो होनबा जोंनि हारिया सिगाङाव गुबुन हारिनि रावजोंसो फरायदोंमोन बेवहाय जों दावखोनो हायाखैमोन दा बर' बिमानि रावजोंनो फरायनानै गोबां गथ'फ्रा आवगायलांनो हाबाय आरो आवगायगोन होननानै आं मिजिं थियो दा फैगासिनो मुगायाव साबसिननिफ्राय साबसिन गथ'फोर फरायसा ओंखारलाङो आं बेनि थाखायनो आंनि गोसोजों बिमानि रावखौ आं साबायखर बावबाय